मां रिया केवलानी नंढिपणु लाॻो मुंहिंजी इच्छा हूंदी हुई जेकी ट्रेन जी चालू टिकिट मिलंदी हुई यादि हू पीले हूंदव कलर जी चौरस टिकिट मिलंदी हुई उनखे जमा कंदी हुअमि चई आने चई आने आदि पंजकी रुपयो जो सिको इहे सभु मूंखे जमा करण जी आदति हूंदी हुई मां इहे जमा करे रखिया हुआ अञा ताईं रखिया आहिनि हाणे मां पंहिंजे ॿारनि खे ॾेखारींदी आयां त मुंजा ॿार मूं ते खिलंदा आहिनि मम्मी कहिड़ियूं शयूं जमा कयूं अथई चवंदी आहियां बेटा हिनजी हाणे बि क़ीमत अथव तव्हां बॉम्बे वञी करे हिनखे जेकर विकरण चायो त मुंहं मागी तव्हांखे तव्हांखे क़ीमत मिलंदी हिनजी कीमत पंजकी ॾेकी टिकिट ॾेखारींदी आहियां ट्रेन जी टिकिट हिनखां सवाइ मुंहिंजा ॿार मूं ते ॾाढो खिलनि पिया हाणे उहो हिक मुंहिंजो ॿारु वञे पियो नॉम्बे मार्केट क वञी क़ीमत कढाइण वियो आहे जय झूलेलाल